मूंखे सिंधी ऐं पंजाबी गाणा ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि मां किचन में हूंदी आहियां या बाथरूम में हूंदी आहियां त मां सिंधी भॼन गाईंदी बि आहियां उहे बि ॿुधंदी रहंदी आहियां टी वी में ऐं पंजाबीअ में मां अरदास शबद ऐं कीर्तन जेको बि हूंदो आहे सभु मां ॿुधंदी आहियां उन खे पोइ पाण पाण ॻाईंदी बि आहियां और हुन सां पंहिंजो मनोरंजन बि कंदी आहियां मूंखे गाना ॿुधणु भॼन ॿुधणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे तंहिंजे करे मां उहा रोज़ु अञा हिकु न हिकु भॼन ॿुधंदी आहियां पोइ हुन खे पंहिंजी ताल में हुन खे ऐं पोइ मां ॻाईंदी आहियां